हां जी जि'यां समाज जेह्ड़ा इक समाज च बड़ा किश मैटर करदा इक देश गी अग्गें बधाने आस्तै जेह्का आखदे न जेह्की साढ़ी संगती होंदी बड़ा मैटर करदी इ'यां गै साढ़ा समाज होंदा साढ़े अग्गें पिच्छे रौह्ने आह्ले लोक होंदे ओह् बड़ा मैटर करदे ते इक बंदा होई इक फैमली होई ते इक म्हल्ला होई गेआ एह् समाज उप्पर गै सब किश डिपैंड करदा अगर थोह्ड़े दोस्त यार जेह्ड़े होंदे ओह् अगर ढंगै दे होग्गे ते असें बी ढंगै दे होना अगर साढ़े दोस्त गै किश होर स्हाबै दे निकलङन असें बी उं'दी संगती दे स्हाबै च मिली जाना ते इ'यां गे साढ़ा समाज ऐ ओह् साढ़ा समाज अगर अपने आप गी सुधारै साढ़ा देश अपने आप जेह्ड़ा सुधरी औंदा सुधरे दा गै लेकिन अगर अस होर अपने आप गी करचै इम्प्रूव ते साढ़ा देश बी होर जैदा इम्प्रूव होना हुन गल्ल करचै कि बदलाव केह्ड़े केह्ड़े आए बदलाव पैह्ले जमाने दे ते हून जेह्ड़े बड़ा फर्क होई चुके दा पैह्ले जेह्ड़े लोक हे ओह् बड़ी गै मतलब इ'यां टैंशन फ्री जिंदगी जींदे हे उ'नेंगी गी कुसै चीजै दी टैंशन नेई होंदी ही जि'यां स्कूला दी गल्ल लाचै तां बच्चे जेह्ड़े जंदे उठी बिना कुसै टेंशन दे बूट फट्टे दे पाइयै गे उड़े कमीजां फट्टी दियां कोई प्राबल्म नेई कोई चक्कर नेई जां तोड़ी स्कूल बाल बाहो नेई बाहो अज्जै दे जमाने च तुस दिक्खो बिंद बी अगर दाग बी लग्गै दा होग कमीजै गी ओह नेईं जंदा कि अज्जै दे जमाने च सारें गी मतलब लाईफ स्टाइल पर बड़ा मता जोर पाए दा कि उ'नें शैल बनियै गै जाना जित्थै बी जाना ते उ'आं गै पैह्ले जमाने च तुस दिखदे जि'यां टी वी होंदे हे टी वी एंटिना आह्ले टी वी होंदे हे टी वी च अगर असें कल टी वी लाएआ अंदर ते उप्पर एंटिना हिल्ली जंदा हा इक बंदा उप्परा एंटिना ल्हांदा ते दूआ ख'ल्ल सनांदा होंदा कि आई गेआ उप्परा ओह् ल्हांदा हा आया ख'ल्ला दा फ्ही सनांदा आई गेआ ओह् बड़ी प्राबल्म होंदी ही अज्जै दे जमाने च दिक्खो ते रिमोट हत्थै च फकड़े दा कोई टेंशन नेई उप्पर जाने दी कोई एंटिना नीं हिल्लना मजे दे बैठे दे टी वी दिक्खी सकने पैह्लें पैह्लें टी वी च इक्कै चैनल आंदा हा डी डी नेशनल हून चैनलें दा मतलब भंडार पेदा ज्हार कोला बी मते चैनल होंदे स्पोर्टस दा म्यूजिक दा फिल्मां बड़ा किश मतलब बहुत जैदा किश दिक्खी सकने ते नुहाड़े बाद हर इक जगह तरक्की कीती साढ़े देश ने पिछले किश सालें च पैह्लें ट्रेन इक दो ट्रेन होंदी ही जेह्ड़ीअज्ज चलदी ही ते कल पुजदी ही जाइयै अज्ज जमाने च दिक्खो अज्ज बैठे दो घैंटे बाद तुसें किन्नी दूर पुज्जी आना बूलेट फास्ट ट्रेनां आई गेई दियां मतलब कि बहुत जैदा होई गेदा नुहाड़े बाद फोन दिक्खो पैह्ले जमाने च होंदे हे इक बटनें आह्ले फोन होंदे हे ते मतलब रिचार्ज बी कराना खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली